हमारी फ़सलों और जो उत्पाद है उनको बेचने के लिए है जो हमारे बिचौलिया हैं वो हमारा शोषण करते हैं वो क्या है कि जो हमें वो उनको हम आढ़तिया बोलते हैं जो हमारी जो बिचौलिया होते हैं वो हमारी फ़सल को हमसे कम दाम में ख़रीद लेते हैं और जो ग वो है आगे हैं जो वो आगे उच्च दाम में ज़्यादा रुपए में बेच देते हैं इस तरह से हमें काफ़ी नुकसान होता है तो इस तरह से जो बिचौलिया हैं वो हमारा शोषण करते हैं और वो हमें कुछ मदद भी करते हैं जैसे हमारे घर से भी वो हमारी फ़सलों को ख़रीदकर ले जाते हैं इस तरह से हमें कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है इस तरह से वो हमारी मदद करते हैं लेकिन उसके हिसाब से हमारा शोषण भी करते हैं